जैसे कि हमारा वजन कभी बढ़ा नहीं क्योंकि हम गाँव में रहने वाले बन्दे हैं और हम काम करते रहते हैं खेतों में और खेतों में लकड़ी काटना खेती काटना और घर में भी हम घरेलू काम करते हैं जैसे कि हैडपंप से पानी लेकर आना हैंडपम्प चलाना और घर में और भी बहुत से घरेलू काम हैं जैसे कि सब्जी काटना और कभी कभी खाना भी बना लेते हैं और खेतों में भी पानी लगातें हैं और जो खेतों में जो डोर बनाते हैं खेतों में वो भी हम बनाते हैं और खेत की कटाई भी होती है ऐसे बहुत सारे जंगल से लकड़ी भी काट कर ले आते हैं ऐसे बहुत सारे घरेलू काम करते रहते हैं कि जिससे कि और हम सुबह नींबू का पानी भी पीते हैं जिससे कि हमारा पेट नहीं बढ़ता है और लकड़ी काट के भी लाते हैं और भी ऐसे बहुत से घरेलू कार्य हैं जो हम करते हैं और घर में घर में भी हम लकड़ी लेकर आते हैं वो भी काटते हैं और घर के बहुत से जैसे कि गाय भैंस को भी चारा डालना और गाय भैंस को नहलाना उनको चराने भी ले जाना ऐसे मतलब हम सारे मतलब काम करते रहते हैं और भी बहुत से काम होते हैं जैसे कि सारे दिन मतलब हम गाँव में भी घूमते रहते हैं छोटे मोटे काम मिलते हैं वो भी करते रहते हैं ऐसे ही हमारा इसी वजह से हमारा पेट नहीं बढ़ता है और हम सुबह नींबू पानी ज़रूर पीते हैं जिससे की हमारा पेट न नहीं बढ़ता है बिल्कुल भी